हलो मैं मैं पटेल मिशनरी मोबाइल ऑटो व पार्ट से बोल रहा हूँ हाँ वो भाई साहब आपको ओपो रेनो सिक्स लेना था ना तो वो अभी हाँ वो आ गया है तो आप आ जाएँ और बहुत अच्छा मॉडल है बहुत शानदार है कलर भी शानदार है उसके तो आप उसके भाई साहब तीन कलर हैं अभी आए हैं

अरे भाई साहब आपके लिए तो क्या है अब लगा देंगे अब आइए तो सही शॉप पर और सब हो जाएगा आपको नई नहीं नहीं बिलकुल भाई साहब हो जाएगी वो तो कोई निश्चिन्त रहो आप कोई दिक्कत नहीं है ई एम आई पर करवा देंगे आपके लिए नहीं नहीं नहीं कोई दिक्कत कोई ईश्यू नहीं हो जाएगा बिलकुल हो जाएगा पच्चीस सौ रुपये ना बिलकुल हो जाएगा जी जी जी भाई साहब हैं आप कल पधारिए आइए पधारिए हैं जी आप हैं जी ठीक ठीक